हांव एक ऑनलायन बॅग ऑर्डर केल्लें सो तें म्हाका बरें मेळना तेज पयलीं केलो ती म्हाका बरी अशें करून मेळोनाय ती सारकी सोफ्ट अशे आसली आनी जी रोखडी पिड्यार जाली आनी आतां हे करतरी म्हाका बरें मेळ्ळा तें चेन बरी आसा भितर आनी ताका पॅकिट्स हांय सो बरीें आसा आनी तितू कितें सगलें घालपाक मेळटा आनी बर तेज लुगोटूय बरें आसा आनी कसले हाड कितें घायले जाल्यार तें अशें करून तुटना बरें आहाय अेशें कोनस कांय पडपा जायना तेज हँन्डल्स बरी आहाय आनी तशें करून म्हाका तें आनीकूय करपा जाय आलें आनी इवन म्हगे फ्रेंड्सान देखून म्हाका तशें करून सांगलां आपल्या पळय कर म्हाका करू कर सगळीं जायच्याण्यान तशें करून ऑर्डर दिले आपल्याकय कोर बरें दिसलां म्हाका अेतशें करून एसले आसन नाहल्या तशें करून बरें जाता ना आनी दाट आसा दुसरें म्हणल्यार सो दाट आसा तेचेर आनी भर जाता तेचेर कितें चिकोल वचना तितून धुयल्यार बी अशें करून तेंच कलर वचना बरें आसा अशें करून अजून पासून बरें आसा